हाँ जी मैम मुझे न कार खरीदनी है तो आपके पास कार मिल जाएगी क्या आपके पास कौन कौन सी कार हैं मुझे दिखाइये तो उसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगी मुझे टाटा टियागो में कौन कौन से रंग हैं आपके पास और क्या क्या सुविधाएँ हैं उसमें उसके बारे में थोड़ा बताइए अच्छा तो काले रंग की टाटा टियागो दिखाईये आप मुझे अच्छा तो इसमे स्पीकर वगैरह जो है वह कैसा है ऐसा तो नहीं की जल्दी ख़राब हो जाएगा इसका स्पीकर वगैरह काँच वगैरह भी जल्दी से डैमेज तो नहीं हो जाएगा कोई डेन्ट तो नहीं होगा इसमें अच्छा ये कार मुझे अच्छी लगी लेकिन आप मुझे और भी कोई कार दिखाइये ताकि मैं खरीद सकूँ हाँ स्विफ्ट भी अच्छी कार है वैसे तो लेकिन मुझे किसी ने कहा था की यह कार ज़्यादा चलती नहीं है अच्छा और थार जो गाड़ी आप बता रहे थे वह कैसी गाड़ी है उसमें कौन कौन से रंग हैं आपके पास ऐसा तो कुछ खास रंग मुझे पसंद नहीं हैं पर चलिए ठीक है जैसे कि आपने बताया की अभी आपके पास जो है टाटा टियागो में काले रंग का जो मॉडल है वह है अच्छा तो यह जो कार है टाटा टियागो इसमें जो लाइट जो लाइट जो है उसकी कोई दिक्कत तो नहीं है न मतलब ऐसा नहीं हो लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो